اگر ہم اردو زبان کی بات کریں تو اردو زبان جو ہے وہ فارسی زبان سے آئی ہے جو کہ فارسی جو ہے ایران وغیرہ میں بولی جاتی تھی اور وہاں سے پھر ہندوستان میں آئی تو ہندوستان میں زیادہ تر جو اردو زبانیں بولی جاتی تھیں یا بولی جاتی ہیں وہ حیدرآباد کا علاقہ یعنی جسے ہم دکن کے نام سے جانتے تھے جو دکن کے نام سے جانا جاتا تھا اب وہ حیدرآباد کے نام سے جانا جاتا ہے اور ہندوستان اور نارتھ میں اگر ہم آئیں تو دلی اتر پردیش وغیرہ کا علاقہ ہے اگر ہم اس زبان کی چیلنجوں کی بات کریں تو بات یہ ہے کہ جو ترقی یافتہ ملک ہے وہاں پر اردو زبانیں نہیں بولی جاتیں ہیں مثال کے طور پر اگر ہم یو ایس اے یعنی امریکہ کو لیں تو وہاں انگلش بولی جاتی ہے یو کے کو لیں یوروپ وغیرہ کو لیں تو وہاں پہ انگلش فرینچ اسپینش ڈچ لینگویج وغیرہ بولی جاتی ہے جو کہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے اگر ہم مڈل ایسٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں عربی بولی بولی جاتی ہے جس جگہ اردو بولی جاتی ہے یا تو وہاں اردو کے بارے میں ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ زبان کہاں سے آئی کیسے آئی مثال کے طور پر اگر ہم ہندوستان کی مثال لیتے ہیں ہندوستان میں بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ آفیسیل زبان ہندی ہے جبکہ کوئی بھی ہندوستان کی آفیشیل زبان نہیں ہے اور اگر ہم کسی کے سامنے اردو زبان استعمال کرتے ہیں تو وہ سامنے والا لوگ یہی سمجھتا ہے کہ جب اس زبان کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں تو پھر کیوں یہ لوگ سیکھ رہے ہیں اور یہ بول کیوں رہے ہیں جب ان کی ویلیو ہی نہیں ہے لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اردو زبان ایک وقت پر بہت زیادہ قابل قبول اور پسندیدہ زبان تھی جس زبان میں بہت زیادہ شعر و شاعری لکھی گئی ہیں اس وقت کے بادشاہ لوگ اس زبان کو پسند کرتے تھے مثال کے طور پر اورنگ زیب وغیرہ چونکہ اس زمانے میں بھی فارسی زبان کا چلن زیادہ تھا لیکن تب بھی اردو زبان کی مقبولیت بڑھتی رہی اور لوگ پسند کرتے رہے چونکہ اردو زبان بہت زیادہ شیریں جسے ہم کہتے ہیں میٹھی بھری زبان ہے میٹھی زبان ہے اور اس میں شعر و شاعری لکھی جاتی ہے